वैसे तो कहा जाए हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारे बिहार में कई प्रकार के हमारे देश में कई प्रकार के भाषा बोली जाती है जिसको लेकर काफ़ी लोगों को काफ़ी भाषाओं का जानकारी होता है लेकिन पर्सनली हमको कहिएगा तो हमको हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है और एक आदि भाषा का भी औ थोड़ा बहुत बोल लेते हैं लेकिन ज़्यादातर जो यूज करने वाली लैंग्वेज या भाषा होती है वह हमारी हिंदी भाषा होती है हिंदी भाषा में क्या होती है कि अब जो है लोगों को समझाने का तरीका हिंदी में बोलने का तरीका तो इससे हम हिंदी भाषा से निपुण हैं किसी भी ढंग से किसी भी रंग से किसी भी तरह से हम लोगों को समझाने में हमको सुविधा होती है और हम जो पढ़ाई किए हैं वह हिंदी भाषा से लेकर इंग्लिश भाषा हो और थोड़ा बहुत मैथिली मैथिली तो भी अच्छे से आती है हालाँकि हम लोग देहात में हैं तो यहाँ भी सब लोग ज़्यादातर मैथिली भोजपुरी इत्यादि भाषा का यूज होता है लेकिन हम थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किए हैं तो थोड़ा सा हमको इंग्लिस का भी ज्ञान है और थोड़ा सा इधर उधर की भाषा भी संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन ज़्यादातर यूज करता हूँ मैं हिंदी भाषा का यूज करता हूँ आपस में हम अपने बच्चों को भी हिंदी में बात करने का तौर तरीका सिखाते हैं अपने माता पिता से भी हम हिंदी में ही बात करते हैं ताकि इससे हमारे संस्कार पर ज़्यादा गलत प्रभाव न पड़े बहुत अच्छे प्रभाव पढ़ते हैं हिंदी भाषा का क्योंकि हिंदी भाषा बोलना लोग बाहर से भी विदेशी आकर हमारी हिंदी भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं और हिंदी भाषा को काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि हिंदी भाषा जो है बोलने में बहुत ही आसान और अच्छा भी लगता है यह लैंग्वेज जो है बहुत ही अच्छा है आप भी हिंदी भाषा का यूज करें हम तो कहते हैं कि और भाषा से कहीं अपर लेवल का हिंदी भाषा जो है हिंदी भाषा है